नमस्ते तुसें सारें गी ते मेरा नांऽ मीनाक्षी ऐ ते में रियासी डिस्ट्रिक दी रौह्ने आह्ली आं ते अज्ज में तुं'दे कन्नै सांझा करना चाह्न्नी आं की में जेह्का तां इक चीज नोहाई दी थी खानै गितै रैस्टोरेंट चा खानै आह्लियां होंदियां ना हट्टियां उं'दे परा नोहाई दी ही ते ओह् जिस टाइम दा दित्ते दा होंदा में ओह् टाइम दे औंदे निं हैन चिर लाई ओड़दे न ते हून में उ'नें गी पुच्छना कि तुस चिर की लांदे ओ की जेह्की मेरी चीज पजानै गी लांदे ओ तुस टाइम ते पैह्ली गल्ल ते में जेह्की चीज आक्खै दा हा कि में उ'नें गी न्यूड्ल चाहिदी ऐ ओह्दा मिगी पता इंग्लिश आह्लें गै खाना ऐ ते भी बी डोगरें आं अस इत्थै थ्होई जान चीजां ते खाना छोड़ने आं अस ते में ओह् नोहाई जिसलै उ'न्नै मिगी टाइम दित्ता इक बजे दा इक बजे दे बजाए दो बी बज्जी गे न ओह् आया निं बइया मिगी लग्गी दी ही भुक्ख तुस सनाओ में केह् करना भी ते ते मिगी थोह्ड़ी थोह्ड़ी खुंदक बी चढ़ी ऐ ते में आखेआ कि हून पुच्छना ते पौना ऐ की के में पैसे बी देने न ते भी ओह् जिसलै आया दो बजे आया ओह् बइया ते में उ'नें गी इ'यै पुच्छेआ केह् हाल बइया तुं'दा ते उ'नें आखेआ ठीक ऐ मैडम जी ते तुसें इन्ना टाइम की लाया ऐ मेरी चीज पजाने गी मिगी भुक्ख लग्गी दी ही ते ओह् मिगी आक्खन लग्गे कि रस्ते च जाम लग्गे दा हा ते कोई इ'यां हा ते में आखेआ फोन करियै ते तुस सनाई गै सकदे हे तुसें फोन करियै बी निं सनाया ऐ चक्कर केह् ऐ तुस जिसलै बी औंदे ओ उस टाइम गै तुस के तुस औंदे बेल्लै लेट होई जंदे ओ में पैह्लें बी तुं'दे कोला इक दो बारी चीजां नुहाइयां ते कदें आखदे जाम लग्गे दा हा ते कदें आखदे ते आखदे कदें रस्ते च किश लब्भी गेआ ते कदें आखदे कि रस्ते च किश लब्भी आ जेह्की चीज देनी होऐ ना उसी टाइम नेईं ना गुजारो ना मिगी दो बजे धोड़ी आखदे तुस ते में दो बजे तक्कर रुकी निं लैंदी ही अऊं किश होर खाई ओड़दी ही पैह्लें में सोचेआ महां में न्यूड्ल खानी ऐ इक बजे तक्कर किश निं खाद्धा दो बज्जी गे न्यूड्ल मेरी आई निं ऐ इन्ना ते निं ना करा करो हर चीज दा किश टाइम होंदा टाइम दे मताबक गै किश करना होंदा बगैर टाइम दे केह् करी सकदा बंदा तुसें गी पता टाइम जेह्का किन्ना जरूरी ऐ साढ़े गितै तुस ते समझदे निं ओ टाइम बाय चांस अगर में दो बजे इत्थुआं कुतै जाना होंदा ते भी तुसें कुसी देना हा एह् भी ते बापस ई लैना पौना हा ना ते भी ना तुसें गी पैसे थ्होने हे ते ना किश तुंदी हांड इ'यां वेस्ट जानी ही इस आस्तै एह् गल्ल होंदी ऐ कि हर गल्ल टाइम पर करै करो ते में इत्थूं बड़ी पैह्लें बी बड़ा किश किश नुहांदी रौह्न्नी आं ते मतलब टाइम दे औंदे निं ओ तुस ते हून अगली बार दा टाइम दे आएओ भी ते मिगी निं पता ते में लैना बंद करी ओड़नी तुंदे कोला चीजां ते इ'यै में अपनी स्हेलियै गी पुच्छेआ ते ओह्बी नुहांदी ऐ ते इत्थुआं लैंदी ऐ ते उसदे घर बी तुस लेट ई जंदे ओ ते हर चीजै दा टाइम होंदा ऐ ना टाइम दे मताबक ई गल्ल करनी होंदी ऐ ते इ'यां निं करनी होंदी ऐ ते निं किश मेरी स्हेली ऐ ना इक ते इक दिन अस इ'यां बैठे दे हे ते नुहाड़े घर गेदी ही अ'ऊं ते उ'न्नै बी इक दिन इत्थुआं गै केह् नुहाया हा शैद पिज्जा नुहाया हा ते में उसी आखेआ छोड़ पिच्छें पिज्जा कुन्नै खाना ते मक्कें दा ढोड्डा ते साग बनान्ने आं कन्नै लस्सी दा गलास ओह् आखदी नेईं अज्ज ओह्बी बनान्ने आं ते कन्नै पिज्जा बी खाना ऐ ते उन्नै पिज्जा इत्थूं ते नुहाई ते छोड़ेआ असें रुट्टी खाइयै ते इक बजे बैह्ल्ले होइयै ते पिज्जा इं'दा पुज्जेआ तिन्न बजे तिन्न बजे तक्कर अस जेह्के रुकदे रेह् कि हां आवा दे इन्ना लेट कुत्थै दा उ'ऐ अग्गें आखदे जाम लग्गी गेदा हा रस्ते ई ते कदें आखदे ओह्का लब्भी आ रस्ते च कदें आखदे ओह्का लब्भी गेआ रस्ते च इन्ने ब्हान्नै थोह्ड़े ना लाने होंदे कम्म जेह्का करना होंदा उसी ढंग तरीकै कन्नै करना होंदा ते जिसलै में तुं'दे उ'नें गी सनाया ना स्हाबैं तुं'दे गी ते भी तुसें गी मुश्कल होई जाना पता निं तुसें गी ते साह्ब जेह्के तुं'दे तां ओह् मेरे खास दोस्त न दिक्खी लैओ अपने स्हाबै कन्नै तां गै में इत्थुआं चीजां मंगानी ऐ ते भी बी एह् जेह्कियां चीजां न एह् इन्नियां चिरें थ्होंदिंयां न केह् फायदा होना इस्सै कन्नै में अपने शब्दें गी विराम दिन्नी आं ते बड़ा बड़ा धन्नवाद तुं'दा